जयपुर ज़िले में बहुत से स्थानीय परिवहन विकल्प उपलब्ध हैं जैसे कि यहाँ पर आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है और ई रिक्शा की सुविधा उपलब्ध है ऑटो की सुविधा उपलब्ध है और यदि मैं बात करूँ स्थानीय सुविधाओं की जिससे कि हमारा दैनिक जीवन बहुत ज़्यादा सरल हो गया है जैसे यदि हम रात में कहीं फंस जाएँ और हमें बस ऑटो ई रिक्शा की सुविधा ना मिले तो उसके लिए हम अपने फ़ोन से ओला उबर में जाके उसे भी बुला सकते हैं और अपना आना जाना सरल कर सकते हैं